ہیلو ہند ٹراویل سے بول رہے ہیں ہاں جی سر ایک ٹیکسی بک کری تھی میں نے تقریباََ کافی ٹائم ہو گیا مجھے بک کرے ہوئے مجھے چاندنی چوک سے ایئر پوٹ جانا تھا کافی ٹائم ہو گیا آپ کا ڈرائیور جو ہے فون بھی نہیں اٹھا رہا اب مجھے دیر ہو رہی ہے مجھے جانا ہے کتنی دیر میں پہنچے گی یہ بتائیے میرا نمبر ہے ڈبل نائن ڈبل نائن نائن فور ون ڈبل تھری ون آپ اس ڈرائیور سے سمپرک کریے اور پھر مجھے اطلاع کیجیے مجھے جلدی ہو رہی ہے نہیں تو پھر میں کینسل کروں